देखू अगर ई सवाल अहाँ ई प्रश्न अहाँ हमरासँ पूछबै तऽ हम कहि सकैत छी किछु हद तक नहि देल जाए रहल अछि पर्याप्त महत्त्व आ अवसर किआकि जकरामे कला छै देखू भारत जे छै गाँवके देश छिऐ हमरा सब अहाँ सभक लोग सब जानैत हेबै ई बात जे भारत जे छै ओ गाँवके देश छिऐ तेंँ एतऽ जे छै गाँवमे जादातर अधिकतम मात्रामे कला देखए लए मिलैत छै कलाके ढेर अगर अहाँकेँ देखना यऽ तऽ भारतके गाँवके दर्शन करि लिअऽ फेर आ गाँवमे की हइ छै गाँव भारतके गाँवके लोग जे हइ छै ओ आर्थिक रूपसँ ओतना आधुनिकताके ओतना ओतप्रोत नहि छै समृद्ध नहि छै ई कारण जे छै प्रसिद्ध नहि भए सकैत छै विख्याति नहि मिल रहल छै हुनका लोकनिक इएह लए कऽ हुनका जे छै पर्याप्त अवसर आ महत्त्व नहि दए सकल जाए रहल अछि एक